हेलो हँ ठीक हइ आओर सब ठीक हइ कहली अहाँ कथी करै छिए अहाँके रोजगार उजगार अछि हमहूँ तऽ बेरोजगारे छी पढ़ि लिखके घरमे बैसल छी कमी छै नहि हमरा सबके नौकरी चाकरी नहि लगलै हइ हमर सबके घर परिवार कोनाके चलतै हँ अहाँ की करै छिए ओ तऽ करबौ

हमरासबके कथी करिए हमरो सबके तऽ बेरोजगारे कतना काजमे तऽ फोरम भरि देलिए काज नहि होइ छै नहि नहि वही तऽ बात हइ हमहूँ तऽ बेरोजगारे बैसल छी घरमे हँ हँ हम तऽ अपने जिलाके सोचि रहल छी कि जे ई बाल बच्चाके गुजर कोना हेतै बाल बच्चाके जे पढ़ाइ लिखाइ कोना हेतै